अ हेल्ल' आदा अ नोङो फारनिचार दखानदार ना औ मा होनो आदा दा दा मा मा माने माबा अफारफोर दं माबा दा बर्थ'मान दिसकाउन्टफोर दं नामा

दा थारमाने ओरैनो एकसेन्ज अफारफोर

थारमाने जोंनाव माने आंनाबो बारा गोबाव जायाखैमोनथ' बे सफा बायनानै लाबोनाया थारमाने आं बेखौ बारा मोजां मोनासै आरो दा बेखौ होनानै आङो गोदान दिजाइन लाबोनो सानदोंमोन आरो बेफोरबायदि सुबिदा मोनगोन ना आदा मोनगोनना अ दा माने सिगांनि माने दिजाइनखौ आङो दा गोदान गोदान दिजाइन नुनानै थारमाने दा सोलायनो लुबैदों आरो ओरैनो एकसेन्ज अफारथ' दंखायो जेनेबा सोलायनो हागोन आं दा लाङोब्ला मालआ गाज्रि नङा मोजाङानो बारा गोबावबो जाखायाखैमोन थारमाने गोदान लाफिननो लुबैदों आरो आं ओंखायनो दा सोलायनो दा नों आदानाव दा खबर लाहरनाय जादों आरो आं सोलायनो हागोन ना होनबा आं दा बेखौनो माने गोदान नुनायखाय माने सोलायनो लुबैदों आरो दा बे अफार बे अफारखौनो औ औ दिजाइनाथ' मेरल्ला दिजाइननि दंखायोना औ औ दा आं दा बेखौनो एकसेन्ज अफार माने सेन्ज जायोना जाया आं बेखौनो दा सोंहरनाय जादों आरो आदानाव जायोना औ दे दे दे होनबा आङो गाबोनफोर थांनोसै दे औ औ दे दे औ दे दे